छात्रवृत्ति तऽ ओना बहुते तरहक अछि सरकारक द्वारा सेहो बहुते तरहक छात्रवृत्ति देल जा रहल अछि आओर किछु एन जी ओ के तरफसँ सेहो छात्रवृत्ति उपलब्ध अछि छात्र सभकेँ लेल जकर परीक्षा के माध्यमसँ बिभिन्न छात्र अपन ओकरा एकर लाभ लै छथि ए नीचाँ सँ लऽ कऽ आओर ऊपर तक मतलब प्राइमरी सेक्शनसँ लऽ कऽ आओर उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा देल जाइत छै जेना पहला सँ लऽ कऽ आओर अठमा तक सरकार केँ द्वारा एगो नियत छात्रवृत्ति हर बच्चा के ओकर खाता मे डाइरेक्ट देल जाइ छै जेना पहिलाकेँ चारि सए दुसराकेँ चारि सए तीसरा चौथा पाँचमाकेँ छओ छओ सए आदि एहेन तरहक दसमा तक दसमाकेँ अठारह सए अऽ महिला छात्रा के लेल से तऽ सरकार खास कऽ कऽ बिहार मे बेसिए ध्यान दै छथिन ओकरा अऽ छात्रावृत्ति पौषाक आदि के सङ्गे साइकिल योजना आदि के लेल सेहो पाइ भेटै छनि आओर दसमा पास केला पर दस हजार इन्टर पास केला पर पचीस हजार बी ए पास केला पर पचास हजार आओर कोनो तरहक छा कम्पीटिशनके तैयारी करबाक लेल सेहो बिहार सरकार ओकरा सभके पचास हजार रुपैआ दै छै बाकी रहलै जे सरकारक अतिरिक्त तऽ सरकारक अतिरिक्त कतेक एहन सन्स्था अइ जे छात्र आओर छात्रा सभक लेल अनेक तरहक छात्रवृत्तिकेँ ब्यबस्था कयने अछि ओकर ओहि छात्रवृत्ति के लेल जे नियत एक्जाम छै जे परीक्षा छै ओ परीक्षा पास केला के बाद अहाँ ओहि छात्रवृत्ति के लाभ उठा सकै छी आओर अन्यत्र ओहि छात्रवृतिके द्वारा एतऽ तक कि बिदेशोमे अहाँ जाकऽ ओहि छात्रवृत्ति के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ सकै छी